हांजी सर ताज होटल दा आनर बोल्ला दे ना अपने हांजी में पिंटू गाइड बोल्ला ना हांजी सर जी ओह् चक्कर एह् हा में फारनर आवा दे अपने गेस्ट आवा दे फारनर दे हांजी हांजी हांजी कमरे बुक कराने कोई पंज सत्त बुक कोई सत्त कमरे

हाईफाई हाईफाई कमरे फुल ए सी उसी लग्गा दा होना चाहिदा खान पीन जेह्ड़ा ए क्लास होना चाहिदा टॉप क्लास फारन दा आवा दे बंदे फारनर न ते सत्त कमरे करने तुसें बाह्रें दिनें आस्तै बुक आं ते कमरे च कोई कमी शमी नी होनी चाहिदी खुश होने चाहिदे मेरे फारन दे जेह्ड़े गेस्ट आवा दे न आं ते हर कमरा कन्नै दो वेटर होने चाहिदे जेह्ड़े हर टाइम उंदा ख्याल रक्खन कुसै चीज दी कमी नी होनी चाहिदी उ''नेंगी आ ते पैसे पूसे केह् केह् रेट लग्गोग कमरे दा हांजी हांजी कोई गल्ल नेई पैंती नी तुसेंगी चाली दिन्ना मैं लेकिन टोपी मेरी चाहिदी अट्ठ ज्हार रपेया बिच आं गेस्ट औने न फारन दे फारन दे गेस्ट आवा दे पंदरें दिनें आस्तै कोई मती होड़ी ऐ चलो कोई गल्ल नेई पंज पंज पंज मेरा ढाई ढाई लैना एडवांस ढाई लैना एडवांस ढाई लैगा तुंदा होटल छड़ङन जे बी लीव करङन जो बी करङन आं ते शामी लै शामी लै मेरे गेस्ट पंज बजे पुज्जी जाने तुस त्यारी करी रक्खो आं ठीक ऐ ठीक ऐ फी मिलने आं शामली बेल्लै पंज बजे ठीक ऐ